जेनेबा जोङो बिदिनो बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै जेनेबा जोङो मोजां मोनो जेनेबा बोसोराव खेबसेल' फैयो जों बैसागनि सिगां गाखोहैयो जेनेबा बेयाव मन्दिर दङ जों बे मन्दिराव फुजाबो हैनानै हैयो बिदिनो जों इन्थारेस लाहैयो आरो बोसोराव खेबसेल' माबा फैनायखाय आरो बेयाव हाजो थिखिनियाव फाननाय बिदिनो थायबें आरिखौ जों बायनानै जायो आरो ओ अनेक दाम बेफोरो बायनानै जानो हाया दाम गोसाथार थेवबो जों उपाय गैया बायनानै जानांगौ जायो जों उखैबा आरो जों बोसोराव खेबसेल'खाय इन्थारेस लाहैयो आरो थाङो गाखोहैयो